हमारे समाचार मीडिया ने हमें जो अपना व्यवसाय है उसको विकसित करने में काफ़ी मदद की है इससे हमारा व्यवसाय काफ़ी आगे भी बढ़ा है और किसान है और जो लघु उद्योग है छोटे उद्योग हैं उनको भी जो वित्तीय सलाह है उनसे भी काफ़ी फायदा मिला है और जो देने वो जो उनकी जो जो उनको सलाह देने वाला जो खंड है या फिर पत्रिका है या फिर कार्यक्रम है या फिर कोई भी जानकारी है उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि बहुत ही फायदा होता है इससे हमें ये फायदा होता है कि किसानों को जो भी बाहर की जो उचित मूल्य है अपनी फसल का वो मिल जाता है उनको पता चल जाता है कि किस स्थान पे किस चीज का भाव क्या भाव चल रहा है किस चीज का क्या भाव चल रहा है तो इस तरह से सारी उनकी जो फसल है उनका जो भाव है उनको सब पता चल जाता है मार्केट में जो बाहर बजार है उनमें भाव पता चल जाता है तो इस वजह से वो यहीं पे क्या है कि उनके ही क्षेत्र में कम दाम में ना बेचकर उनको अच्छे दाम में बढ़िया दाम में बेचने के लिए वो बाहर भी जा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसका भी उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी सुधरी है उनमें सुधार आया है इसलिए जो हमारे किसान है उनको काफ़ी इनसे समाचार है मीडिया है इनसे काफ़ी राहत मिली है काफ़ी जानकारी भी मिली है और उनसे काफ़ी फायदा भी हुआ है